हेल्ल' आदा आङो रबिराम रामसियारि बुंदों आच्चा अदालगुरियावनो दंना आदा आदाया अदालगुरियावनो दंना आदाया अदालगुरियावनो दंना ए दे आदा बे ससिय' इक'न'मिक सार्भेनि थाखाय अदालगुरियाव थांगासिनो दङ बेथ' ना अदालगुरि हिसाबै दा बिदिब्ला बेनि इक'न'मिक सार्भे ससिय' इक'न'मिक सार्भे बेवहाय थांदों थांगासिनो दङ नोंथांनिफ्राय मोजां मदद लुबैदों

ओं आदा

आच्चा

आच्चा

मावनो सोलोंनांगोन आरो बेनि सायाव बेनि सायाव सांग्रांथि नांगोन एवारनेस नांगोन

आच्चा बे दे सार बे मते जोंहा मोनसे फोथायनाय दं अदालगुरियाव गिदिर उन्दै जि मोनसे रांखान्थियारि बिथिङाव एसे आवगायनाय माखासे नेरसोनफोर दङ दा बेफोरनि जे माखासे डिमेरिट्सफोर दङ बिनि सायाव एवारनेस मोनसे लाबोनायनि उनावहाय एस पार सार्भे रिपर्ट बेवहाय मदद फैगोन आरो जोंनि अदालगुरिनि जि दानि जि थासारि रांखान्थियारि हालोद आं सान्दों बे थाबैनो सोलायगोन मा आदा ओं ओं ओं ओं ओं अ अ

थेवबो दिनै बे समाव दे दे दे नंगौ दे नंगौ दे ओं सम उनावहाय एसे सम होबावनो खावलायखानाय थाबाय आदा दे दे दे आदा दे उनाव सम होबावनो हाथों खावलायनाय थाबाय दे आदा होनबालाय दोनबाय आदा दे दे हामबाय हामबाय